नोंगौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि हालामाव अनेख नेम खान्थि दङ जोंनि हालामाव जाहैबाय जोंनि गामियाव जाहैबाय जेनेबा माखासे बहुद माखासे प्र'ग्रामफोर थायो बेवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोनहा दानानै दोनबो खानाय बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा गामिनि गामियाव जेरखम मा मा सोलि लांदों गामिनि नेमखान्थि बायदि जेनेबा गामियावहाय रायजोआव खामानि ज' जाय खामानि मावलायनाय ज' जयै मिथिं जालायनाय माखासे बहुद नेम खान्थिफोर दङ आरोबाव दंबावो गामिनि समाजारि रायजोआरि जेनेबा बिथिंफ्राव ज' ज'यै खौसेथियै रंजा बाजायै नांलाय खमलाय गैया जासे खथि खालानि मानसिफोरजों मिलाय लायनानै अरायबो ग्रोम ग्रोमै संसार जालांनाय ओंथिगोनाङै जारिमिनारि जाथाय जेरै माखासे नेम खान्थि दङ गामिनि संसार जानायाव बे संसारजोंनो जेनेबा जोंनि गामि एरियाआव आबै आबौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गावबुरा गामिनि गावबुरा थायो माखासे बोराय बुरि बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जों ज' ज'यै बैसागु बोथोराव बैसागु सफैब्ला जोङो रंजा बाजा बिबै बिबौ बियायं सियायं ज' जयै रंजा बाजायै मोसायो मिनि खुसि जालायो लोंलायो अरायबो फुरथि लालायो बोसोराव खनसे आरो माखासे बहुद नेम निति दङ गामिनि संसार जानायाव गामि एरियाआव गामिनि आबै आबौ मोनजों मिलायनानै जानाय न' खाथिनि मानसिफोरजों मिलायनानै जानाय माखासे जाथि खुरमा बाय बाहागिखौ जों मिलायनानै जानाय थानाय बेफोरनि माखासे बहुद ओंथि दङ गामि एरिया संसार जानायाव आरो गामि एरिया यावहाय जोङो जोंनि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेफोरजों जोङो मिलायनानै थानांगौ जायो बिसिनि नेम खान्थिखौ जोङो सोलिनानै थांनांगौ जायो बिसिनि नेम खान्थिजों जोङो बुंनांगौ जायो बिसिनि नेम खान्थिजों जों सोलिनांगौ जायो माखासे मोजां गाज्रि गामियाव जाय जाफ्लेबाय थानाय जिराद जायो जेरेखम गावजोंगाव नांलाय खमलाय जानाय सोरजोंबा बुलाय सोलाय दावराव दावसि नांलाय खमलाय जानाय बेफोरनो जाहैबाय गामि एरियानि संसार जानायनि माखासे ओंथिगोनां नेमखान्थिफोरा बेखौनो बुंनानै आं एसेआवनो दोनथ'नाय जाबाय